केन्ना बी हांव आपलो स्कॅच बूक घेवन बसता तेन्ना हांव गुगलार रेफ्रंस पळयतां समज म्हाका रेफ्रंस मेळना जाल्यार हांव म्हाजे कुत्र्यांचे मम्मी डेडीचे जे फोटोज आसता ते ड्रॉ करता आनी नेचर लँडस्केप तसले आवटडोर स्कॅचिंगाक सुद्दां बसता न्यूजपेपरार जे एड्स येता कॉमर्शियल येता तेजेर स्कॅचिंग करता मागीर ताका कलर करून वंटील लायता आपल्या